ہندوستان میں بہت سارے مشہور سائنس دان ہیں جن میں سے ایک ہیں ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام پندرہ اکٹوبر انیس سو اکتیس کو پیدا ہوئے تھے وہ انڈیا کے رامیشورم نام کی جگہ پر پیدا ہوئے تھے جو عبد الکلام ہیں وہ انڈین سائنسٹسٹ بھی تھے اور انہوں نے انڈین پولیٹیشین میں بھی کام کیا تھا انہوں نے انڈین میسائل اور نیوکلیر ویپنس بنائے تھے اور وہ پریزیڈنٹ بھی رہے تھے ہمارے انڈیا کے دوہزار دو سے دو ہزار سات تک اور انہوں نے بہت اچھے سے ہمارے انڈیا کو رول کیا تھا انہوں نے ڈگری لی تھی ارومیٹیکل انجینئرنگ میں اور وہ مدراس سے مدراس کے انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے پڑھے تھے انہوں نے انڈیا اسپیس آرگنائزیشن میں بھی ورک کیا تھا انہیں میسائل مین کے نام سے بھی جانا جاتا تھا کیوںکہ انہوں نے میسائل بنانے میں بہت زیادہ ہیلپ کی تھی جس وجہ سے وہ لوگوں کے بہت زیادہ پسندیدہ سائنس دان مانے جاتے ہیں انہوں نے ہمارے دیش کے لیے بہت سے یوگ دان دیئے تھے اور وہ بہت ہی بہت ہی اچھے بہیویر کے انسان تھے اور ہمارے دیش کا ہر ایک ایک انسان انہیں پسند کرتا تھا اور کرتا ہے